जो हमारे गाँव समाज की लड़कियाँ पढ़ती हैं सबसे पहले जो लड़की पढ़ती है एक सात पाँच एक दो तीन क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं मिडिल इस्कूल में उनको भी छात्रवृति का मिलता है चार सौ पाँच सौ रुपया जो लड़कियाँ दसवीं किलास से पढ़कर निकलती हैं उनको भी आगे पढ़ने के लिए मिलता है दस हज़ार रुपया जो लड़की इन्टर फाइनल कर ली हैं उनको भी मिलता है पच्चीस हज़ार रुपया आगे पढ़ने के लिए और जो लड़की जो छात्र ग्रेजुएसन करकर बी ए फाइनल कर लीं हैं उसको भी पचास हज़ार रुपया मिलता है आगे पढ़ने के लिए और जो छात्र विज्ञान इंजीनियरिंग की छात्रों को सहायता ए राशि जो मिलती है वो है वो है अस्मिता छात्रवृति योजना इस स्वातनीय छात्रा योजना की राशि मिलती है जो लड़की आगे इस सहयोग की राशि से आगे पढ़ने में सहयोग मिले उसको लाभ मिले उसको माता पिता जो जो माता पिता सहयोग के लायक़ नहीं हैं उनको आगे सरकार योजना देती है यह राशि पढ़ने के लिए जो राशि उन्हें मदद करती है आगे पढ़ने के में मदद करती है जिनके माता पिता ग़रीब हैं उनको मदद मिलती है इससे भी छात्रा को जो है वो बहुत इस ई मिलता है कि हमको आगे बढ़ने का मौक़ा मिल रहा है उन राशि से वो मेहनत करकर पढ़तीं हैं और आगे पढ़ लिखकर आगे पढ़ते जाते हैं इसलिए सरकार उनको यह योजना देती है कि बच्चे को पढ़ाई के बाद आगे बढ़ते रहें इसलिए उसको यह राशि प्रदान मिल मिलती है यह यह विज्ञान इंजिनरिंग छात्रों को जो राशि मिलती है यह सप्त निया छात्रा की योजना है जिसे यह सरकार यह राशि देती है आगे पढ़ने बढ़ने के लिए जिससे वो आगे कोई प्रकार की दिक़्क़त ना हो यह आगे बढ़ जाए और आगे कोई कठिन परिस्थितियों में ना रहे ताकि इनको आगे बढ़ने का मौक़ा दिया जाए इसीलिए सरकार सभी योजना में कुछ कुछ कुछ कुछ जो है सहायता की मदद करती है जैसे हाई इस्कूल की लड़की हुई या मिडिल क्लास की लड़की हुई मिडिल से ही यह सहायता की राशि बाँधी हुई है मिडिल क्लास में चार पाँच सौ रुपया मिलता है हर बच्चे को छोटे छोटे बच्चों को और लड़कियाँ जब मैट्रिक पास करती हैं तो उनको दस हज़ार रुपया मिलता है जब लड़कियाँ इन्टर पास करती हैं उनको पच्चीस हज़ार रुपया मिलता है और जब बी ए ग्रेजुएसन करती हैं बी एं फाइनल हो जाता है तो उनको पचास हज़ार रुपया फायदा बेनीफ़िट मिलता है ताकि उह लड़की आगे कुछ माँ बाप भी ख़र्चा दें कुछ अपना भी पैसा से वो आगे की पढ़ाई कर चुक कर सके कर सके